अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हून बड़े सारे मतलब सारे गै लोक पैद्दल निं चली पांदे ते उद्दर आस्तै कुछ ते साधन होने जेह्ड़े बुजुर्ग लोक होंदे ते उं'दे ताईं कोई अच्छा घोड़े दे अलावा होर कोई चीज अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ